ये टिकैतगंज के पास में पड़ता है हाँ मिलेगा रूम वूम सब मिल जाता है वहाँ पर वहाँ पर आने में दो सौ रुपए का किराया लगेगा मिल्लत कहाँ से आप आएँगी अरे आप कहाँ से आएँगी एड्रेस अपना अपना एड्रेस बताओ कहाँ कहाँ से बोल रही हो कहाँ से आओगी आप बाहर गाँव से आओगी तो बाहर गाँव से जब आओगी तो इटौंजा पड़ेगा इटौं इटौंजा से फिर उप देव का दि कुम्हरावाँ कुम्हरावाँ से फिर महंगवा महंगवा होते हुए पिड़पावाँ पिड़पावाँ के बाद प फिर आगे बढ़कर पुलिया पड़ती है वहां वहां से फिर हमारे गाँव की रास्ता है हाँ वहाँ पे रूम ऊम अच्छे से हैं मिल जाएँगे हाँ ठीक आप आओ तो हम रूम ऊम दिलवा देंगे खाना पीना एक दू एक एक दो होटल हैं तो उसमें नहीं खाना अच्छा बनता है और हैं ऐसे हैं और मतलब होटल तो ओ में खाना अच्छा मिलता है हाँ दिलवा देंगे पैसे पै पैसा रूम का तो दो हज़ार रुपए पड़ेंगे रूम के तो जो अब खाना वाना के जो खाओ तुम जै कै मतलब कै अब तो ऐसा ऐसा खाना है तो जौन तुम्हरा पस् पसंद है तो वैसे और खाओगे वैसे पड़ेगे पैसे हाँ तो अब कुछ कम हो जायेगा जैसे कि आओगे अब रहेंगे रहियो परमानेंट और कुछ तो कम हो जायेगा और हाँ रहना वहना अच्छा है कितने दिन तक रुकोगे आप पाँच छह महीने तो हाँ अब पाँच छह महीने रुकोगी तो कुछ तो समझेंगे तो कुछ कम कर देंगे पैसे वैसे हाँ करवा देंगे कम आओ तो पहले हाँ काम ओम करना तो काम वाम करना है तो काम फिर रहोगी आके तो काम वाम ढूढ़ लेना तो फिर काम वाम अच्छे से करना फिर तीन चार महीने हो जाएंगे यहाँ पे आँय हाँ काम वाम बहुत अच्छे से मिल जायेगा यहाँ पे ह्म्म ह्म्म तो आप कब आओगी ठीक ठीक नमस्कार फिर